जी मैंने कुछ दिन पहले जबलपुर के फवारा से एक बैग खरीदा था जो मुझे छ सौ रुपए का मिला यानी हमने तो अच्छे कंपनी का सोच कर खरीद लिए लेकिन घर में आए कुछ दिन उपयोग किये तो बहुत ही जल्दी वो खराब निकल गया उसकी कहीं चैन फंस रही थी जेब भी उसके छोटे थे और कुछ ही दिन में उसमें क्रेक्स भी आ गए जो मैं कहीं बाहर ले जाने में अच्छा नहीं लग रहा था इसकी निकलने लगी रंग भी उसका थोड़ा सा भद्दा सा दिखने लगा इसलिए वो महँगा मुझे बहुत ही महँगा मिला और पसंद नहीं है यानी इतने पैसे मेरी अखर गए बहुत ज़्यादा कि इतने जल्दी यानी ख़राब निकल गया बैग